मां जॾहिं पहिरीं दफ़ो स्कैचिंग कंदी हुअसि त इलाही ग़लति ग़लति थींदो हुओ मुंहिंजो त उन में इलाही मुंहिंजा काॻर बि खपंदा हुआ पैन बि खपंदा हुआ पेंसिलूं बि खपंदी हुयूं मां इलाही कोशिश कंदी रहंदी हुअसि सॼो ॾींहुं वेही करे स्कैचिंग कंदी रहंदी हुअसि छोकी मूंखे इलाही शौक़ु हुओ मूंखे इलाही सुठो लॻंदो हुओ त हिकु दफ़ो मां वई हुअसि हिकु मत सिखण जे लाइ त हुन मूंखे चयो की तूं नम्बर विझ नम्बर विझी करे फोटो जे मथां पहिरीं नम्बर लॻाए पोइ नम्बर लॻाए करे तू स्कैचिंग कर पोइ तुंहिंजी ॾिसजे किथे ख़राबु ई कोन थींदी स्कैचिंग पोइ मां नम्बर लॻाए करे स्कैचिंग कंदी हुअसि पोइ मूंखे इलाही सुठो लॻियो पए पोइ मां धीरे धीरे उन में शे शेड करणु लॻियसि पैंसिल सां पैंसिल सां शेड करणु लॻियसि पोइ मूंखे आइडियो थियो की मां हिन खे कलर छो न कयां पोइ वरी मूं सोचियो की हल मां ऑयल पेंटिंगूं पेंटिंगूं ठाहे करे कलर कयां पोइ मां कलर करणु लॻियसि कलर ई मुंहिंजा इलाही खपंदा हुआ हुन में ऑयल पेंट कंदी हुअसि त हुन में ब्रुश बि खपंदा हुआ कलर बि खपंदा हुआ तेल बि खपंदो हुओ हुन खे मां इलाही सुठे ढंग सां कंदी रहंदी हुअसि पोइ धीरे धीरे धीरे मूंखे कलर जो सम्झ में आहियो पोइ शेड वेड मां ॾियणु लॻियसि पोइ नीले पीले खे मिलाए करे हरी हरो कलर ठाहे छॾंदी हुअसि पोइ हुन कलर खां पोइ पतियूं बि ठाहींदी हुअसि ऐं इलाही सुठो लॻंदो हुओ कॾहिं त एॾो सुठो लॻंदो हुओ की लॻंदो हुओ कि हर शइ जी पेंटिगूं ठाहियूं हिक बार मूं शिव जी पेंटिंग ठाही हुन में एतिरो सुठी प्रैक्टिस थी वई मुंहिंजी की पोइ मां सभु कुझु ठाहिणु लॻियसि पोइ हिकु हिकु करे हर कोई मूंखां पुछणु अचणु लॻियो सिखणु अचणु लॻियो ऐं मूंखे इलाही ख़ुशी थींदी हुई की मां सुठी पेंटिंग पई ठाहियां पोइ धीरे धीरे मां क्ले वर्क बि शुरू कयो क्ले वर्क जी बि ठहींदी हुअसि कॾहिं वीनस ठाहींदी हुअसि कॾहिं हाथी ठाहींदी हुअसि कॾहिं घोड़ो ठाहींदी हुअसि सभिनि खे वणंदो हुओ उहो पोइ सभु कोई मूं वटि ॿार सब धीरे धीरे अच अची करे सिखणु लॻिया मूंखां ऐं मूंखां सिखणु लॻिया पोइ ॿारनि खे चवंदी हुअसि की तू वेस्ट न करना कढ क काॻर जो हुन जो हुन जो कंहिंजो वेस्ट न कर तूं धीरे धीरे सिखी वेंदे आराम आराम सां सिखी वेंदे पो उन खे मां सेखारींदी रहंदी हुअसि हिकु हिकु लाइन खीचणु हिकु हिकु पती ठाहिणु गुल ठाहिणु सेखारींदी रहंदी हुअसि सभिनि खां पहिरीं त कमल जो गुल ठाहियो कमल जे गुल खे ठाहे करे हुननि खे सिखायो पोइ उहे इलाही ख़ुशि थी विया की मुंहिंजो त सुठो कमल जो गुल खिलण वारो ठहियलु लॻ लॻियो आहे पोइ वरी उन जो शेड करणु सिखाया पोइ हुननि इलाही शेड वेड सिखिया कयां ऐं पेंटिंगूं सिखियूं ऐं दूरि दूरि सां मूंखां माण्हू सिखणु आहियां पए मूंखे इलाही सुठो लॻियो पए ऐं मुंहिंजी प्रैक्टिस्ड इलाही सुठी थी वई इलाही बढ़िया थी वई पोइ मां सभिनि खां सुठो सुठो करे करे सेखारणु लॻियसि